तऽ हमसब जे छै गिद्ध गिद्ध देखलिए तऽ आब गिद्ध तऽ रहलै नहि बहुत दूर चलि गेलै हमरासब लगसँ गिद्ध तकर बाद जे छै सुग्गा छै संस्कृतमे बाजै छै सुग्गा तकर बाद कौआ छै काँव काँव करैत रहल तकर बाद मैना छै चिड़ै छै चुनमुनी छै चिड़ैसब बहुत अच्छा छै ओकरासबके फसाओल जाइ छै पोसल जाइ छै राखल जाइ छै तकर बाद तोतासब जे छै बहुत अच्छा बोलै छै तकर बाद पिन्जरामे राखल जाइ छै ओकरा जे खाना पीना होइ छै ओकरा खाना पीना मेन्टेन करल जाइ छै तऽ ईसब पन्छी जे छै बहुत अच्छा छै बहुत नीक छै गिद्ध भेलै ईगल भेलै ईसब जे छै बहुत अच्छासँ कचरासबके साफ राखै छै बदबूसबके दूर राखै छै ईसब चीज तकर बाद जतेक भी कीटनाशक चीज होइ छै खराब चीज होइ छै से गिद्धसब लऽ कऽ उड़ि जाइ छै अपन अपनवला समयमे ओसब मगर आब तऽ रहलै नहि आब छोटका मोटका रहलै पशुसब रहलै जीव जन्तु जतेक भी छै सब रहलै तकर बाद चिड़ै चुनमुनीसब छोट मोट छै कनि कनि देखैलए मिलै छै पहाड़ी मैनासब मिलै छै देखैलए काल्हिखना एगो गाँव गेलिए बनगाँव गेलिए तऽ ओतऽ देखलिए बहुत बहुत दू तीन कलरके रहै सुग्गसब बहुत तरहसँ बहुत नीक नीक आवाज निकालैत रहै बाजैत रहै तऽ जेना हमर नाम छै रौनक तऽ ओ ओकरा कहलिए रौनक बाजैलए तऽ ओ कहलकै रौनक रौनक रौनक बाजलै चिड़िआ चुनमुनीसब बहुत अच्छा रहै बहुत नीक लागल देखैमे